जी हाँ जयपुर ज़िले में मुख्य प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरणीय चुनौतियाँ हैं जिनमें मुख्यतः जल जंगल खनिज प्रदूषण शामिल है जल की मुख्य चुनौती जयपुर ज़िले में यह है की वहाँ पर बहुत ज्यादा विभिन्न स्थानों पर खारा पानी है जो की पीने योग्य नहीं है तो यह भी एक संसाधनों के रूप में मुख्य चुनौती है जंगल जंगलों का भी जयपुर ज़िले में बहुत ज़्यादा अभाव है क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण जंगलों की बहुत ज़्यादा कटाई हुई है तो जंगल कट गए हैं तो इस वजह से जंगल नहीं रहे और जयपुर ज़िले में खनिज विभिन्न पर्याप्त मात्रा में निकलते हैं लेकिन बढ़ती हुई आबादी के कारण खनिजों का खनन करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बढ़ती आबादी और जनसंख्या के कारण जयपुर ज़िले में मुख्य पर्यावरणीय चुनौती प्रदूषण की है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा संसाधन है और फैक्ट्री और साधनों के चलते हुए वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हुआ प्रदूषण हुआ है जिसके कारण जयपुर ज़िले में वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा देखने को मिला है क्योंकि वहाँ पर ज्यादा साधनों के चलते हुए पर्यावरण में प्रदूषण हुआ है और विभिन्न फैक्ट्रीयों में से जो धुआँ निकलता है उससे भी प्रदूषण हुआ है जयपुर ज़िले की जल स्रोत मुख्यतः नलकूप और नहर है नलकूप के माध्यम से जयपुर ज़िले में पानी जल आता है हमने हमारे आसपास स्वच्छता में बहुत सारे बदलाव देखे हैं स्वच्छता में बदलाव हेतु नालियों के समय समय पर सफाई होती है हमारे ज़िले में नगर पालिका की लगातार सफाई करती रहती है और नगर पालिका सफाई के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सजग है और वह टाइम समय समय पर कचरे के डिब्बों को बदलती है जैसे की जलपुर जल प्रदूषण कम हो चिड़ियाघर में भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण देखने को मिला है वहाँ पर क्या है दर्शक आते हैं और विभिन्न चीज़ों को इधर उधर फेंक देते हैं तो इसके क्षेत्र में भी नगर पालिका ने बहुत ज़्यादा सावधानी बरती है